ہیلو میں نے امیزون سے مکسر آرڈر کیا تھا وہ بہت ہی اچھا آیا ہے اور مجھے اس سے کوئی چیز بھی مکسر کرنے میں دقت نہیں ہوتی وہ بہت ہی اچھے سے چلتا ہے اس میں زیادہ آواز بھی نہیں ہے اور اسے میرے گھر والے سبھی بہت اچھا بتاتے ہیں اس کی کوالٹی بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور میرے پڑوسی بھی اسے لینے کے لیے کہتے ہیں کیوںکہ اس کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی آئی ہے اور وہ مجھے بہت پسند بھی آیا ہے اس لیے میں اس کی میرے گھر والے بھی اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کیوںکہ اس کی کوالٹی کچھ زیادہ ہی اچھی آئی ہے اور وہ بہت ہی اچھے سے چلتی ہے اسے صرف ایک بٹن دبانے پر ایک بار پش کرنے پر وہ پورا مسالہ پس جاتا ہے اس سے اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہوتی اور زیادہ تر مشینوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ آواز ہوتی ہے بٹ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں بہت ہی کم آواز ہوتی ہے